असां ॻाइणु वक़्तु माइक हूंदो आहे हथ में पर असां थोरो पोइते हूंदा आहियूं तव्हांखे पहले बि चयो की मां अॻिते न ॻाए सघंदो आहियां पोइतो त सभु ॻाई सघंदो आहियां मां अॻिते न ॻाए सघंदो आहियां त असां उते भॼन गाईंदा आहियूं माइक पकिड़े करे भॼन सुठा गाईंदा आहिनि उहे जीअं असांजो हिकु भॼनु आहे जीअं इए भॼन आहिनि इन सां असां पूरी मौज कंदा आहियूं तू लाल ई लाल बाबा रंधियो पियो आहे रंग में त पलउ आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो भॼनु आहे असांजो इहो असां पोइते गाईंदा आहियूं अॻितो न ए ॻाए सघंदा आहियूं असां

इहे भॼन ॻाईंदा आहियूं असां उते ऐं औरि धाणी ख़ूबु मचंदी आहियां मौज ऐं गाईंदा पोइते आहियूं अॻितो मुंहिंजी अञा ताईं हाणे मुंहिंजो मां पंहिंजे पोटे खे अॻिते कयो आहे उहो गाईंदो आहियां भॼनु आहे ॿारहं साल जो उहो गाईंदो आहे भॼन मां न गाईंदो आहियां मां पोइते पोइते हिननि जे माइक पकड़ाईंदा आहिनि मूंखे ज़बरदस्ती मां पोइते ॻाईंदो आहियां लाल साई जा मंदर में भॼन त इलाही आहिनि ऐं हिन वक़्तु यादि नथा अचनि इलाही आहिनि सैकड़ो ईंदा आहिनि असां वटि पर उहे अकेले ॻाए न सघंदा आहियूं असां